में अपने तुसेंगी बचपन दी गल्ल सनानी मिगी मम्मी नै इक्कै हांडी आक्खेआ हा की तू रुट्टी बनाऽ अं'ऊ होई ऐ बमार रुट्टी बनाने गी लग्गी दी ते आटा गुन्नेआ ते ढंगै दा नेईं गुज्झेआ में मम्मी गी दिक्खियै चज्ज ते सिक्खी दी ही पर नेईं औंदी ही आटा गुन्नने गी आक्खेेआ उनें आटा गुन्नन लग्गी इंया बल्लें बल्लें गुन्नेआ ते शैल नेईं गन्नोआ ते भी ओह्दे बाद ओह् लग्गी फुल्के बनांदी ओह्बी डींगे त्रेह्ड्डे बने सब्जी बनानी ओह्बी इंया बनी त्रेह्ड्डी ते कदें लून घट्ट होई जाना ते बनांदी रेही दौ त्रै हांडी ते इंया गै बनी भी ओह्दे बाद इंया बल्लें बल्लें चज्ज आई ते भी कुदै मम्मी नै जाना गै होऐ रुट्टी बनाई ओड़ेआ घर मेरे भ्राऽ रौहंदे उंदे आस्तै बी रुट्टी बनाइयै रक्खनी कुदै रिश्तेदारै दे जडाना ओह्बी आखदे रुट्टी बना तू रुट्टी बड़ी शैल बनान्नी होन्नी ते कुदै अपने नानी घर जाना होऐ ओह्बी आक्खदे रुट्टी बनाऽ तू बड़ी शैल बनानी कोई पनीर बनाई ओड़ेआ ओह्बी उनेंगी पसंद आंदा राजमां बनाई ओड़े ओह्बी उनेंगी पसंद आंदे चौल बनाने बासमती ओह्बी उनेंगी शैल लगदे होर बी कुतै जाना होऐ रिश्तेदारें दे भई रुट्टी बड़ी शैल बनानी तूऐं रुट्टी बना में ते कुदै बी जाना होऐ सारे आखदे तू रुट्टी शैल बनान्नी धाम होई जा ते उत्थें जाइयै ओह् मिगी आक्खदे रुट्टी शैल बनानी ते ते एह् अपने घर जियां जनमदिन होई गेआ ते धाम एह् बनाई ओड़ी ते सारे बी इयै मतलब कि बाहरै बाहरै आक्खन लगे कि तू रुट्टी शैल बनान्नी होन्नी तूऐ रुट्टी बनानी मिगी मम्मी नै आक्खेआ ते रुट्टी बनानी दी चज्ज में मम्मी कशा सिक्खी में निक्के होंदे दिक्खी दिक्खी चज्ज मिगी आई हून अंऊ पर शैल कुक बनी दी होर शैल पैसे कमा नी ते कन्नै ओह् ढाबा जन खु'ल्ले दा ते उत्थे रुट्टी बनानी होनी ते होर सारेंगी मेरी रुट्टी बड़ी पसंद औंदी